इंसानु घणनि ई नमूननि जा अंधविश्वास कंदा आहिनि जंहिंमें हक़ीक़त रती भर बि न हूंदी आहे जीअं त अॻे ईअं चयो वेंदो हो त शाम जे वक़्ति नंहं न कटिजनि

ऐं अगरि कोई माण्हू शाम जे वक़्ति नंहं लाहे थो त उनखे इहो डपु हूंदो त इहे नंहं उॾामी करे किथे रोटीअ में न पइजी वञनि इन करे इहो चयो वेंदो हो अॻे त शाम जे वक़्ति नंहं कटणु न खपनि ॿियो अंधविश्वासु इहो आहे त कारी ॿिली अगरि रस्तो कटे वञे त रस्तो बदलाइणु घुरिजे ॿिया बि चङा अंधविश्वास आहिनि जीअं त शाम खां पोइ वणु हेठां न वेहणु घुरिजे या वण जे हेठां लंघणु न घुरिजे विसपति जे ॾींहुं वार ऐं नंहं न कटणु खपनि न ई जेके कपिड़ा आहिनि उहे धोइणु खपनि ऐं कांउ अगरि घर जे ॿाहिरां कांव कांव कंदो आहे त घर में महिमान ईंदा आहिनि घर जे ॿाहिरि अगरि कुतो रोईंदो आहे त घर में काल ईंदो आहे त हाणे इहा त ॻाल्हि हो थी वई त कुतो अगरि रोए त माण्हू ईअं समुझनि त घर में काल अचिणो आहे अगरि कुते खे का तकलीफ़ आ्हे त इन करे हू बि रोई रोई सघे थो त हिन में बि माण्हू अंधविश्वासु कंदा आहिनि त अगरि उहो कुतो रोए थो त घर में कुझु न कुझु अशुभ थींदो घर में काल ईंदो कंहिंजी न कंहिंजी मौति थींदी ॿियो अंधुविश्वासु इहो आहे त खीर अगरि हारिजी पवंदो आहे त बि माण्हू केतिरनि ई नमूननि जा वहम पालींदा आहिनि त घर में कुझु अशुभु थींदो कोई काई न काई ख़राबु ख़बर ईंदी ॿियो अंधुविश्वासु इहो आहे त सुपिने में अगरि नांग ईंदो त उन जा बि अलॻि अलॻि माण्हू वहम पालींदा आहिनि जीअं त माण्हू समुझंदा आहिनि त सुपिने में नांग अचण सां पैसा ईंदा आहिनि के माण्हू इन खे शुभ बि मञींदा आहिनि पर के माण्हू इन खे अशुभ बि मञींदा आहिनि चाॿीअ जो छलो बि आंगुड़ में घुमाइणु न खप खपे इहो बि हिक प्रकार जो हि हिकु तरीक़े जो अंधुविश्वासु आहे ॿियो अंधुविश्वासु इहो आहे त चंपलु अगरि उभितो पयो आहे त उन जो मतिलबु इहो आहे त घर में कंहिं झगड़ो थींदो ॿियो अंधु अंधविश्वासु इहो बि आहे त अगरि लूण जी ॾे वठि जंहिं माण्हूअ सां कॿी आहे अछी शइ जी यानि लूण जी ॾे वठि अगरि कबी आहे जंहिं माण्हूअ सां उन माण्हूअ सां झगिड़ो थींदो आहे त ईअं केतिरनि ई नमूननि जा अंधविश्वास आहिनि जेके अॼु बि माण्हू मञींदा आहिनि